हम घरसँ ऑटो द्वारा सीतामढ़ी गेलहुँ ओइठाम पहुँचलाके बाद ऑटोके चालकसँ पुछलियै कि अहाँ नगद पाइ लेब या दोसरा कोइ माध्यमसँ पाइ लेब ई पाइ अहाँके मोबाइलके द्वारा मिलत